उदय भेंब्रे हे राष्ट्रमतांत ब्रह्मास्त्र हे सदर बरयताले गोंयचे महाराष्ट्रांत विलिनीकरण जावप गोंयकारांक कशें माल हें तातूंत स्पश्ट करताले मागीर ह्या लेखांचेर ब्रह्मास पुस्तक आयलें ह्या पुस्तकान म्हाका गोंय आमची कोंकणी भास हाचेर म्हाका मार्गदर्शन जालें आमचे भाशेक साहित्यकारांची मान्यताय मेळपाक जाय ती घटनेच्या आठवे वळेरेंत वचपाक जाय आमकां घटक राज्य मेळपाक जाय हें समजलें हांव पुस्तक क्लबा कडेन जोडलेलो ना पूण नेमान ग्रंथालयांत वता